नमस्ते हाँ हमारी लड़की की शादी करना है बीडियों कमरा कितना का होगा दस हजार लगेगा हाँ अभी तो नवम्बर में है इधर तो नहीं है कम बेसी हाँ कम बेसी कर दीजिए बाईस तारीख कम कर दीजिए तब थोड़ा हाँ बोलिए हाँ तो स्टेंडर हमको सब करवाना है जो जो उसमें रहता है जो चढ़ लगेगा जो चाहेगा उस को सब न चाहिएगा हाँ तो वही नू त चाहिए

हाँ तो बोलिएगा तभी तो हमको तसल्लीयत होगी दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे हम क्या करेंगे नहीं करेंगे बोलिए बता दीजिए बहुत कम करते हैं इतना हीं भर होगा बताइए और थोड़ा बोलिए

अरे हम कस्टमर हैं ठीक है तो इसका पंद्रह से बारह तक जितना हो बोल दिए पाँच हजार कर दीजिए चलिए तो हाँ बयाना भेज देंगे हम बोलिए कितना चलिए अच्छी बात हो गई अच्छा